हाँ मैं कई खेलों के मैच देखती हूँ जैसे मुझे आई पी एल देखना ज़्यादा पसंद है आई पी एल में टीम्स बटती है और फिर जो अपने इंडियन प्लेयर्स होते हैं बाहर की जितनी भी टीमें होती हैं सभी टीमों से प्लेयर्स को खरीदा जाता है उसके बाद टीम्स बनाई जाती हैं और जितना महंगा प्लेयर बिकता है उसके मतलब जितना महंगा प्लेयर बिकता है उसको उस पोजीशन पर या फिर वह ज़्यादा मतलब महंगा बिकने की उसकी वजह यही होती है कि वो अच्छा बॉलर होगा या अच्छा कीपर होगा या अच्छा बैटिंग करता होगा कई जैसे कि ज़्यादा लोगों की फेवरेट टीम चेन्नई सुपर किंग्स ही होगी क्योंकि उसमें धोनी प्लेयर है और धोनी का शायद ये लास्ट आई पी एल मैच होगा और उसमें इस बार वो चेन्नई की टीम का कैप्टेन नहीं है और धोनी जो प्लेयर है वो इंडिया टीम का मतलब इंडिया टीम का बेस्ट प्लेयर माना जाता था माना जाता है क्योंकि उसकी कीपिंग बहुत सही है उसकी कैप्टन जो वह कैप्टन रहा है हर बार टीम में तो उसने टीम्स को कई बार जिताया भी है और चेन्नई सुपर किंग्स दो या तीन बार से जीतती आ रही है और इस बार कल ही उसका मैच था आर आर सी बी से मतलब बैंगलोर के साथ और ज़्यादातर आई पी एल मैच में फैमिली के साथ देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ फ्रेंड्स के साथ भी क्योंकि फ्रेंड्स लोग में आदत ज़्यादा सट्टेबाज़ होते हैं इसलिए और फैमिली में थोड़ा मस्ती मज़ाक और थोड़ा चियर अप इस तरीके से देखने में मज़ा आता है और मैं टी वी पर देखना ज़्यादा पसंद करती हूँ यूट्यूब पर नहीं क्योंकि यूट्यूब यूट्यूब से या ऑन ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स जिसमें आप अकेले ही मैच देखते हो लेकिन आप फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ देखते हो तो उसका एक अलग आनंद अलग मज़ा आता है इसलिए